बिगियान आरो टेक्नलजिआव दावगानाय सावस्रि जोथोन खालामनायावहाय बेबादिनो मोजां रोखोमै जोथोन लागासिनो दङ जेरैहाय डक्टर नार्सफोरा गावसिनि मावनांगौ बिबानफोरखौ बेबादिनो मोजां खामानि मावलांगासिनो दङ जाय बेमारिफोरखौ नायनायाव सावस्रि जोथोन लानायाव बेबादिनो गोबां खस्थनि गेजेरजों मोजाङै जोथोन लागासिनो दङ जेरैहाय सोरबा माबा मोनसे बेमारफोर जादोंब्ला बिखौहाय डक्टरफ्रा मोजाङै नायो सरकारि हस्पिटालफ्राव बेबादिनो फ्रि नायो आरो मुलिफोरखौबो हरो बेबादिनो गोबां रोखोमनि मोजाङै जोथोन लायो जेरैहाय करना भाइरास जानाय समावहाय बेबायदिनो करनानि एजेरजोंब्लाबो मोजाङै जोथोन सावस्रि जोथोन लानायखौ जोङो नुनो मोनदों जेब्ला जोङो माबा मोनसे बेरामफोर जादोंमोन अब्ला जोङो माक्सफोर गानदोंमोन आरो माक्स गाननायनि गेजेरजों ससियेल डिस्टेन्स हिसाबै जोङो माने नांदोंमोन आरो जोङो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि मोजां मोजां खामानिफोरखौ जोङो जोङो मावलांदोंमोन जेरैहाय जोङो माबा मोनसे हेफाजाब मोननो थाखाय जोङो बेबायदिनो खामाय नाङाखै जेरैहाय जोङो माबा मोनसे बेरामफोर जादोंब्ला जोंनि नार्स डक्टफ्रा जोंखौ मोजां सिकित्सा लादों बेबायदि सिकित्सा लानायनि गेजेरजों जोङो मोजां फाहामथायखौ मोनदों सोरबा बेबादिनो गुजुनाय सोरबा गगा मोननाय सोरबा लोमजानाय बेबायदि जादोंब्लाबो जोङो मुलिफोरनि गेजेरजों जोङो मोजाङै जोङो सरखारनि हस्पिटालफ्राव जोङो मोजाङै जोङो फ्रिआवनो नायजानो मोनो आरो बेबादिनो गोबां रोखोमनि बेराम आजारफोर जायोब्ला जोङो बेबायदिनो मोजां सिकित्सा लानानै जोङो बेबायदिनो फाहामथायखौ मोननो आरो बेबायदिनो नार्सफोरा टाइम बाय टाइम नायो डक्टरफ्रा टाइम बाय टाइम नायो आरो मुलिफोरखौ टाइम बाय टाइम हैयो बेबायदिनो मोजां सावस्रि जोंखौहाय बेबायदिनो खाबु होदों आरो डक्टरफ्राबो जोंनो बेबायदि मोजां नायजानाय खाबु होदों बिथांमोना जोंनोहाय बेबायदि माबा मोनसे एखनब्ला बन्द एखनब्ला बेबायदि खालामाखै बिथांमोनहा टाइम बाय टाइम जोंनोहाय बेबायदि खाबु होदों